जेह्कड़ी अस सवेरै चाह् बनान्ने आं ओह् जेह्ड़ी अस के पित्तल दे भांडे बिच बनान्ने आं पैह्लें ते स्टील दे भांडे बिच बी बनांदे होंदे हे पर पिछले पिछले जमाने जेह्ड़े लोक जेह्ड़े पिछले बुजुर्ग हे ओह् आखदे के स्टील दे भांडे च जेह्ड़ी चाह् ओह् नेईं पीनी चाहिदी ते हून असें पित्त्लु दा इक फ्राई विन रक्खे दा उदे बिच गै चाह् बनान्ने लिप्टन बी ते जैदातर जेह्ड़ी अस ऐ देसी गै चाह् पीन्ने होन्ने आं और पित्तल दे भांडे दी बी अस केईं बारी चाह् बनान्ने आं ते उ'दा ते जेह्ड़ा स्टील दे भांडे बिच जेह्ड़ा कि सुआद बी मिकी ते बड़ा अलग अलग लगदा कि एह् जि'यां लिप्टन और देसी चाही च फर्क ऐ इ'यां गै सुआद दा बी फर्क होंदा जि'यां पित्तल दे भांडे दा ते स्टील दे भांडे दा चाह् बनाने दा ते और जि'यां अस भांडे जेह्ड़े के कुक्कर च बी बनान्ने चौल ते पतीले बिच बी बनान्ने और कुक्कर ते पतीले च बी बड़ा फर्क ऐ जि'यां पतीले च अस जेह्ड़े बनान्ने ते ओह् पिच्छ कड्डियै बनान्ने ते उं'दा किश सुआद जेह्ड़ा के बक्खरा गै होंदा ऐ ते जेह्ड़े कुकर च बनाने पानी पाइयै पूरा पानी बिच पाइयै उं'दा स्वाद जेह्ड़ा के अलग गै होंदा ऐ जेह्ड़े कुक्कर च बनाने चौल उं'दा बी असें सुआद जेह्ड़ा जैदा लगदा पतीले आह्ले कोला ते जि'यां कड़ाही होई ते कड़ाही जेह्ड़ी अस सुक्की सब्जी बनान्ने आं कोई बी जि'यां भिंडियां करेले टींडे घीया बी अस जेह्ड़ा कड़ाही बिच गै बनाना उ'दा टेस्ट बी किश अलग होंदा ओह् जेह्ड़ा कुक्कर आह्ला बनाह्चै उ'दे छड़ा पानी पानी होई जंदा ते जेह्ड़ा कड़ाही बिच बनाह्चै उ'दा बड़ा गै जैदा सुआद लगदा जि'यां आलू होई गे ओह् बी के अस कड़ाही बिच बनाई सकने आं इ'यां ते पतीले बिच बी जां उदे बिच बी बनाई सकने आं कुक्कर बिच बी बनाई सकने आं और जि'यां कड़ाही दा जेह्ड़ा के सुआद जेह्ड़ा कि ओह् बक्खरा गै होंदा किश ते जि'यां कि हून दाल दा बी जेह्ड़ा अस कुक्कर च बनान्ने आं जां असें ते घर निक्का हारा देचका रक्खे दा देचके च चाह् जेह्ड़ा कि दाल बनान्ने होन्ने आं जेह्ड़े पिछले जमाने च जि'यां संगले होंदे हे ना सगले ओह् निक्का इ'यां सगले टाइप गै कोई जेह्दे च किल्लो दाल जेह्ड़ा साढ़ा परोआर ऐ जेह्ड़ा कि सारा गै ओह् उ'दे च किल्लो दाल जेह्ड़ी कि बनी जन्दी ऐ ओह् असें आंह्दे दा पित्तल दा गै बलटोऊ जि'यां बलटोऊ बी आखदे और देचका बी आखदे पैह्लें पैह्लें जेह्ड़े बुजुर्ग होंदे हे उ'दे देचका गै आखदे देचके दी दाल ते ओह् ते इ'यां बनदी जि'यां सगले दी दाल दा सुआद होंदा ना पूरा सेम उ'आं गै लगदा ते ओह् जेह्ड़ी कुक्कर दी दाल होंदी ऐ ते ओह्दे ते ओह्दे च जमीन आसमान दा फर्क ऐ ओह्दा के दाली दा सुआद ई किश अलग ऐ जि'यां अस कुक्कर च बनान्ने ते उस्सी बाद बिच गै तड़का पाओ ते सुआद थोह्ड़ा बनदा जि'यां गंडा टमाटर बाद च भुन्नो पतीले च भुन्नो जां कड़ाही च भुन्नो ते जेह्ड़ी अस देचके बिच दाल चाढ़ने ना ओह् उब्बलदी दाली बिच गै अस तेल बी पाई ओड़ने प्याज बी पाई ओड़ने टमाटर बी पाई ओड़ने ते उ'दा किश दाली दा जेह्ड़ा के सुआद ओह् किश अलग गै बनदा